हलो हँ अथि अइ डी ए पी की भा चलै छह हँ आ अथि यूरिया बोरा खुदरा ओ आ पोटाश चालिस टके आ कैल्सियम हँ हँ हँ आ बुझलहुँ आ डी ए पी मे पारस डी ए पी छी कि कोन डी ए पी छी पारसे छी कि भारत छी पारसे छी आ यूरिया यूरिया कोन छी उएह प्रधानमंत्रीवला आ ठीक छै आ कैल्सियममे कोन छी पारस

अच्छा ठीक छै तऽ अबै छी हम कनि देरमे खाद देबै सभके अहाँ रहबै दोकानेपर ने अरे लेबै एक बोरा डी ए पी एक बोरा दू बोरा यूरिया आ दस किलो कैल्सियम आ दस किलो पोटाशो बुझलियै आ ठीक छै हम अबै छी अहाँके आइ नहि आयब तऽ काल्हि आयब मौसम खराब चलि रहल छै एखन एखन साँझ पड़ि गेलै ठंडा बड़ लगै छै आब काल्हिए दस बजे आयब आ ठीक छै तखन आब काल्हिए भेँट घाँट हैत काल्हिए दोकानेपर हँ ठीक ठीक आ आइ आब कखन एबै साँझ पड़ि गेलै पाँच बजै छै आब एखन कखन जेबै दोकानपर ठंडा बड़ छै शीतलहरी चलै छै बुझलियै ताहि दुआरे काल्हि दस बजे हँ हँ रखै छी